हा सीमा असां हुन ॾींहुं सुरेश जी दुकान त न हिकिड़ो डिनर सेट वठी आहियासीं हा बोरोसिल कंपनी हा हा उन जो उन जो मूसां जॾहिं वठी आहियासीं त मूंखे ईअं लॻे पियो भई मां यूज़ कयां त ख़बरु पए त हुन ॾींहुं थोरा महिमान आहियां हुआ मां उहो इस्तेमालु करे ॾिठो ॾाढो बढ़िया हुओ ऐं महिमाननि खे बि उहो ॾाढो वणियो ईअं पियो लॻे जन जेका बि मां रोटी ठाही हुई उन में विझी करे उन्हनि खे रखी ॾिनी अॻियां त ईअं पियो लॻे जन उन में स्वाद ई वधीक थी वियो आहे एॾो त सुठो पियो लॻे ईअं पियो लॻे मां उन खे सजाए करे करे महिमाननि जे अॻियां परोसियो आहे कंहिंजी बि नज़र हुन डिनर सेट ते वञे पई त ईअं लॻे पियो की असां खणूं ऐं सभु ॼणा इन में वेही करे खाऊं मूंखे त मम्मीअ ईअं चयईं अॻिते खां असांखे बि घर में रोटी इन में ॾिए ईअं थो लॻे अॼु अधु फुलिको असांखे वधीक खाइण खपे मां त चवा थी तूं हिकु दफ़ो अचि मूं वटि उन में रोटी खाई ॾिस एॾो बढ़िया मज़ो ईंदे रोटी चवंदी की अॼु मूंखे वधीक खाराए मां त चवंदी में तूं हिकु दफ़ो करे ॾिस इहो हुन खां पोइ तूं बि हल सुरेश वटां हिन दफ़े न असां चयूंसि था असांखे थोरो डिस्काउंट ॾिए छो त हिकु वठी आयां आहियूसि ऐं हाणे हिकु ॿियो वठण था हलूं